सुन्दर यानि हिंदी मुझे हिंदी बहुत पसंद है इसका मतलब जो भाषा होती है वह बहुत सुन्दर तरीके से बोली जाती है इसी वजह से मुझे यह पसंद है